میں نے آج تک کسی بھی ورک شاپ یا کوکنگ کلاسز میں شرکت نہیں کی وہاں میں نے کچھ بھی نہیں سیکھا مطلب میں نے کوئی شرکت ہی نہیں کی تو میں سیکھوں گی کیا تو اس لیے میں یہ سیکھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تو میں یہ شرکت کرنا چاہتی ہوں کوکنگ کلاسز میں جوائنٹ ہونا چاہتی ہوں تو کوکنگ کلاسز میں جوائنٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا جی میں کچھ بھی نہیں بنا پاتی اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں لیکن مجھے کچھ بھی نہیں آتا کھانا بنانے میں مجھے کوکنگ کلاسز کی بہت ضرورت ہے مجھے کوکنگ کلاسز میں جیسے کہ مجھے چائے بنانی بھی نہیں آتی مطلب بنا تو لیتی ہوں کچھ کچھ تو اتنی اچھے سے نہیں آتی تو مجھے بہت سے جو کھانا بنانے کے آئٹمس ہوتے ہیں سارے ہی سیکھنے ہیں جیسے کہ بریانی ہوا پلاؤ ہوا گوبھی آلو ہوا جو بھی ہوا سارے ہی کھانے جو ہوتے ہیں مجھے وہ سیکھنے ہیں بڑی دلکش سے دل لگا کر تاکہ میں ایک بار میں ہی سیکھ جاؤں دو تین مہینے لگیں اور میں سیکھ جاؤں تو اس لیے مجھے ورک شاپ یا کوکنگ کلاسز میں شرکت کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہیں تو میں سوچوں گی کہ مجھے شرکت کرنی ہیں اس میں کوکنگ کلاسز میں میں کلاسز میں جاؤں گی اور وہاں پر کھانا بنانا سیکھوں گی بہت محنت سے ایک تو مطلب ایک سال میں تو اچھے سے سارا کھانا سیکھ جاؤں گی ان شاء اللہ ما شاء اللہ سے مجھے دماغ بہت ہے مطلب کھانا بنانے میں میری امی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ جیسے میری امی کے کھانے کی تعریف ہوتی ہے ایسے ہی میرے کھانے کی تعریف ہو ہر جگہ تو میں چاہتی ہوں کہ میں کافی اچھا بنانا کھانا بنانا سیکھوں جس سے کہ میری بھی تعریف ہو اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں کھانا بنانا سیکھوں اچھے سے اچھا جس سے یہ لوگ میرے کھانے کی تعریف کریں اور بولیں کہ کس نے بنایا ہے کافی اچھا سواد ہے کافی ہی ٹیسٹی بنایا ہے مجھے بھی اچھا اچھا کھانا کھانے کی بہت بہت زیادہ شوق ہے مطلب اچھا اچھا بنانا مطلب بنانا تو آتا نہیں ہے لیکن کھانے کا بہت شوق ہے اس لیے میں چاہوں گی کہ کسی کے اوپر نہ ہو اپنا خود سیکھو اور خود بناؤ میں اس میں کوکنگ کلاسز میں شرکت کرنا چاہوں گی اور میں بہت اچھے جتنے بھی فیس ہوگی میں دے دوں گی لیکن مجھے اس میں کلاسز میں جوائنٹ کرنا ہیں مجھے سیکھنا ہیں کہ کیسے کھانا بناتے ہیں کیسے چاول ابالتے ہیں مجھے چاول ابالنے بھی نہیں آتے ایک بار ابالے تھے گھر میں ممی نہیں تھی تو ممی نے فون کر کے بولا کہ چاول ابال لو ابالے تھے تو بہت سارے جلا دیے تھے اس لیے مجھے چاول ابالنے بھی نہیں آتے چائے بھی نہیں آتی کبھی چائے زیادہ پتی ہو جاتی ہے کبھی چینی زیادہ ہو جاتی ہے اس لیے مجھے سیکھنا ہیں چائے بنانا سیکھنا ہے اور سب کچھ سیکھنا ہے ٹوٹلی آئیڈیا آئٹم جو ہوتا ہے کھانا بنانے کے ٹوٹلی سب کچھ سیکھنا ہے